मेरा सबसे पसंदीदा खेल कबड्डी है और मैं इसको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग कबड्डी को ही खेलते हैं और प्राचीन समय से कबड्डी खेलते ही आ रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं होता और इससे हमारा मट्टी से लगाव भी लगा रहता है इसलिए मैं सबसे पसंदीदा खेल कबड्डी है और हमारे ग्रामीन क्षेत्र में अधिकतर कबड्डी ही खेली जाती है क्योंकि कबड्डी खेलने से हमारा शरीर भी निरोगी रहता है और हम हष्ट पुष्ट रहते हैं और हमारा नियंत्रण भी सही रहता है इसलिए हम अधिकतर कबड्डी को ही पसंद करते हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर कबड्डी ही खेली जाती है कबड्डी खेलने में हमें मनोरंजन की प्राप्ति होती है आनंद की प्राप्ति होती है इसलिए हम कबड्डी खेलते हैं और सबसे पसंदीदा खेल हमारा कबड्डी है हम कबड्डी खेलते समय बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हम कबड्डी खेलने का बेसबरी से इंतजार करते हैं क्योंकि कबड्डी खेलने में हमें मजा आता है और हमारे सभी साथी उस वक्त इकट्ठा भी हो जाते हैं इसलिए हम अधिकतर कबड्डी ही खेलते रहते हैं